اتر پردیش کا میڈیا خبر نشر کرنے اور سامعین کے ساتھ جڑنے کے لیے مختلف سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فام استعمال کرتا ہے یہاں چند اہم طریقے ہیں سوشل میڈیا اتر پردیش کے میڈیا ہاؤسز فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فام پر فعال ہیں وہ فوری خبروں ویڈیوز اور خصوصی رپوٹس کو یہاں نشر کرتے ہیں جو کہ سامعین تک تیزی سے پہنچ جاتی ہے سوشل میڈیا پر تفصیلی اور رد عمل بھی میڈیا ہاؤسز کو عام رائے کی جاننے میں مدد دیتے ہیں ویب سائٹس زیادہ تر مقامی اور قومی میڈیا ادارے اپنے ویب سائڈس پر خبریں اور رپوٹس اپڈیٹ کرتے ہیں یہ ویب سائڈس زیادہ تفصیلی خبریں فراہم کرتی ہیں اور صارفین کو مختلف موضوعات پر مواد تک رسائی فہم کرتی ہے موبائل ایپس کچھ میڈیا ہاؤسز نے اپنی خصوصی موبائل ایپس بھی تیار کیے ہیں جن کے ذریعے صارفین خبروں کو براہ راست اپنے موبائل فونز پر حاصل کر سکتے ہیں یہ ایپس اکثر نوٹیفیکیشنز اور خبریں براہ راست فراہم کرتی ہے ویڈیو اسٹرمنگ یوٹیوب اور دیگر ویڈیو پلیٹ فام پر خبریں اور لائیو اسٹرمنگ کے ذریعے اہم واقعات اور ٹاک شونش کی جاتے ہیں جو کہ سامعین کو براہ راست اور تازہ ترین معلومات فراہم کرتے ہیں بلاگس اور آن لائن فامس بلاگس اور فامس پر بھی خبریں اور تجزیے شائع کیے جاتے ہیں جو کہ مختلف موضوعات پر تفصیلی اور ذاتی نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں یہ تمام ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا چیلنجز اتر پردیش کے میڈیا کو اپنی خبروں اور تجزیوں کی تیز تر وسیع تر پہنچنے کے لیے مدد فراہم کرتے ہیں اور عوام کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں